मैं मुख्यत महाराष्ट्र से हूँ लेकिन मेरी शादी होने के बाद मैं मध्य प्रदेश बैतूल में आ गई हूँ और यहाँ की संस्कृति में और महाराष्ट्र की संस्कृति में बहुत फ़र्क़ है वहाँ मराठी बोली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा और मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा में है और यहाँ पे पहनना ओड़ना बोल चाल सभी भाषा में बहुत फ़र्क़ है और महाराष्ट्र में जो है लुगड़ा पहनते हैं और मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी का प्रचलन है और यहाँ पे हिंदी भाषा का ही उपयोग सबसे ज़्यादा होता है और मैं तो यहाँ बैतूल में हूँ मध्य प्रदेश में तो यहाँ गोंडी भाषा भी होती है जो बहुत ही प्रचलित है और यहाँ पे समस्याएँ तो आती हैं हमें क्योंकि हम दूसरे देश दूसरे राज्य से आए हुए हैं तो हमें थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने में परेशानी होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है जिसके कारन से हमें उतनी परेशानी नहीं होती है मध्य प्रदेश में बाक़ी सब बहुत अच्छा है और लोकों में बोल चाल आपस में प्रेम मान सम्मान देना यह भी बहुत ज़्यादा है और अपन दूसरे राज्यों में चल जाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि लोग आपस में एक दूसरे की इतनी सहायता करेंगे या एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर देखा गया है कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं एक बार अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया है तो वह काम उनका करके देना ही है ऐसी उनके कोशिश होती है